खाना बनाते समय मैं बहुत सावधानी रखती हूँ जैसे गंदगी ना हो साफ सफाई सबसे पहले ध्यान रखती हूँ खाने में बहुत सारी ऐसी होती है जो किसी पसंद हो किसी को नहीं पसंद तो उनकी पसंद का विशेषकर ध्यान रखती हूँ ताकि उन्हें खाना स्वादिष्ट हो और वो भर पेट खाना खा सकें खाना बनाते समय मैं अनेकों चीज़ें नई नई मसाले डालना पसंद करती हूँ जैसे विशेषकर गरम खड़ा मसाला ड्राई जीरा कभीकभार और थोड़ा तीखापन उसमें थोड़े सी खटाई डालना पसंद करती हूँ ताकि स्वाद उसका बहुत अच्छा हो उसपे थोड़ी सी चीनी भी डालती हूँ ताकि जो तीखेपन में थोड़ी सी मिठास होगी उससे भी खाना बहुत टेस्टी बनता हैगा और वो स्वाद में बहुत अच्छी होती होगी मैं खाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें और मैं अधिकतर मसाला कम डालना पसंद करती हूँ ताकि वैसे तो खड़े मसाले सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती लेकिन ग्रेवी वाली सब्जी रहती है उसमें जैसे मैं लेहसुन प्याज नहीं खाती तो मैं अदरक हरी मिर्ची टमाटर और तिल्ली और इन सबसे मैं ग्रेवी बनाती हूँ मूंगफली के दाने ये सब डाल के मैं ग्रेवी बनाकर फिर ग्रेवी से सब्जियाँ बनाती हूँ ताकि वो स्वादिष्ट हो और खुशबूदार हो उसमें खुशबू मुझे सब जगह को बहुत पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी अधिकतर सब्जियों में खुशबू हो मतलब बना किसी की मतलब बहुत एक लाख पिल खाने के पहले ही उसमें एक इतना स्वाद रहे कि वो खुशबू से ही चमकने उठे और इसी तरह मैं बहुत सारी चीज़ें भी का ध्यान रखती हूँ विशेषकर और सफाई का तो ध्यान और सबको रखना चाहिए सफाई का क्योंकि आजकल सफाई पहले जरूरी है